हेल' औ

औ मा होनो सरलपारायाव हाय थांजागौमोन नङा थारमानि जायगाया माबायदि सरलपाराया मिनथियाना एसे खिनथा हरदो जायगाया औ आमफ्रायहाय जेन'बा फुंफ्रावहाय थांजाया नामा औ औ आमफ्रायहाय जायगाफ्रा मोजां बेरायनो मानो एसे मा बायदि ए ओम ओम थांफेराखैना ओंखायनो माबायदि मिनथिया मालाय थांनाय खौल' नुयो ना नों थांखांबाय नामा औ सारलपारा निखा

आमफ्राय मानसिफ्रा थांसोगारोना दा गोलोम बोथोर समाव थाङो ना बयबो थांसावनाय नुगासनो औ औ औ नुलाबायो बिदिनो माहोनो फन माबाफ्राव बो मैदेर बायदिसिना जों माबा जानाय मानसिफोर थांनायखौहाय

आमफ्राय जायगाफ्रा माहोनो ओरैनो दैल' ना बेवहाय माबा बेरायग्राफोर जायगा एसे खनायाव हाय मोजां मोजां दंबावयो नामा बायदिसिना बेरायग्राफोर ओरैनो ओ हाजो दङ ना औ आगोल निफ्राय साबसिन जाबाय होननाय खोनादों आगोलबो सोरबा सोरबा थांदोंमोन नामा आमफ्राय आगोलनि समावथ' बिदिनो बारा मोजां नङा बायदिसिना बिदि होनोमोन ना मानसिफ्रा आमफ्राय दा साबसिन जाबाय होनो ओंखायनो थांस्रावदों ना सोरबा सोरबा नुयो औ साफा खालाम साफा खालामबाय खोमा औ औ बेखौनो थांनो नंगासिनो गोजाननिबो जाबाय नालाय नोंहा ओरै लकेल नि गामिनिबो जाबाय ना ओम

दे होनबा हेल'